دلی میں روایتی طور پر منائے جانے والے تہواروں میں جو جن کا جو مذہب ہے اس کے مطابق وہ اس تہوار کو مناتے ہے جیسے کہ گرونانک جینتی ہو گیا جو سکھ لوگ مناتے ہے درگا پوجا ہو گیا جو ہندو لوگ مناتے ہیں اور یہی نہیں عید بھی لوگ بہت ہی خوش پھل طریقے سے مناتے ہیں وہ مسلم لوگوں کو تہوار ہے